अ'ऊं अदित्य शर्मा अ'ऊं अज्ज तुसेगी वर्ल्ड दियां पंज इंटरनेशनल सीटिज दे नाम सनानां पैह्ला सिडनी दूआ जकार्टा त्रीआ बैंकाक चौथा इस्ला इस्तांबुल पंजमा ऐम्सटर्डम